जय झूलेलाल असांजे सूरत शहर में छा गुजरात राज्य ई ॻाल्हि कयूं त हुनमें ॾाढी सरकारी योजनाऊं हलनि थियूं महिलाउनि लाइ हुजे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पेंशन हुजनि पेंशन त ॿुढनि खे पेंशन ॾे पेंशन पियो थो ॾींदो वञे असांजे सूरत में हिकु सुकन्या योजना ॾाढी हले थी सुकन्या योजना में अमुक रक़म हुनमें भराइनि था हुनखां पोइ जो कन्या जी शादी थिए थी एकवीहनि सालनि जी थिए थी कन्या त हुननि खे अकांउट में पैसा अचनि था ॿी अहिड़ी ॾाढी योजनाऊं आहिनि हिकु ॿी योजना उहा आहे ज ॿार जमें तव्हांजे घर धीअ जनमें थी त तव्हां हुनजो जो जनम पत्र हुनजी डीटेल्स तव्हां बैंक में जमा करायो था त तव्हांजे छोकिरीअ जे पंज सालनि ताईं तव्हांजे अकाउंट में अमुक अमाउंट पास आउट थी थी वञे तव्हांजे तव्हांजे अकाउंट में अमुक रक़म पाणु अची थी वञेव उनखां पोइ ॿियो अकाउंट ॿी अहिड़ी योजनाऊं बि आहिनि जंहिंजे करे अन अ जंहिंजे करे कन्याउनि जे अकाउंट मां हर महिने थोरी थोरा थोरा पैसा कटिजनि था वञनि था ऐं जो कन्या ई शादी थिए थी न्याणीअ जी शादी थिए थी त हूअ एकवीहनि सालनि में थी थिए ॿावीह सालनि में थी थिए त हुनजे अकाउंट में अची ॾह लख वीह लख अची था वञनि हुनमें अमाउंट असां जेतिरी भरूं था उन हिसाब सां आहे हिकु ॿी योजना अहिड़ी बि थी हले जो असां अ असांजे घर जो कोई माण्हूं सदस्य हुनजे अकाउंट मां हर महिने चार सौ रुपया कटिजनि था ऐं जॾहिं नियाणी अरड़हं सालनि जी थिए थी तॾहिं हुन हुनखे पंजाह हज़ार सठि हज़ार अमाउंट मिले थी हिनखां पोइ असांजे असांजे ज़िले में ॾाढा ॿुढा ॿुढियूं रहंदा आहिनि हुन लाइ हुनखे पेंशन जी मिले थी पेंशन जे लाइ हाणे हिकु अहिड़ी सुवि अहिड़ी सुविधा बि गुजरात राज्य में आई आहे जे तव्हां अरड़हं साल जा आयो त तव्हां हर महिने ॿ सौ पंजाह रुपया डि पंजाह हर महिने ॿ सौ पंजाह रुपया बैंक में जमा करायो पोइ तव्हांखे वरी न न महिने में पंद्राहं हज़ार वीह हज़ार पेंशन मिलेव थो बैंक में तव्हां पंज हज़ार जमा करायो त तव्हांखे पंजाह हज़ार पेंशन जे रूप सां अमुक सालनि खां पोइ मिलेव थो ऐं हुनखां पोइ असां ॿी ॻाल्हि कयूं त बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ हुननि जे लाइ त सुविधाऊं थी वयूं बेटी पढ़ाओ त अॼु कल्ह घणी स्कूलनि में आहिनि कॉलेज में छोकरनि जे लाइ फ़ियूं घटि थी रखणियूं वञनि हुनखां पोइ छोकरनि खे शिक्षावृत्ति थी ॾिनी वञे ॾाढो कुझु थिए थो हिनखां पोइ असां बैंक जा काम काॼ जेको असांखे हिक हिक लाइ ॾुकाईंदा हुया त तव्हांजो अव्हां ॾाखिलो काने तव्हांजो जनम पत्र सही काने तव्हांजो एल एल आइ सी जो काॻज़ में नालो सही सां न लिखियल आहे तव्हांजी स्पेलिंग ग़लति आहे हुनखां लाइ असांखे जेतिरो पहिरों राजकोट ताईं वञणो पवंदो हुयो असांजे सरनेम में मिस्टेक आहे असांजी सरनेम जी स्पेलिंग में मिस्टेक आहे हुनजे करे आधार कार्ड में मिस्टेक आई आहे हुनजे करे पान कार्ड में मिस्टेक आई आहे त असां हुन सभिनि खे एनो सुठे मन सही रीति सां करण लाइ पहिरों राजकोट ताईं वञणो पवंदो हुयो पर हाणे हो राजकोट ताईं वञण जहिड़ो सिस्टम न रहियो आहे हाणे तव्हां हिते वेही करे अन अहिड़ी योज योजनाऊं आयूं आहिनि जंहिं जंहिं करे तव्हां हिते वयी करे फार्म भरे फार्म जे हो फार्म फार्म भरे करे पोइ तव्हां पंहिंजो नालो चैंज कराए सघंदा आहियो तव्हांजे नाले जी सरनेम चैंज कराए सघंदा आहियो केॾी महिल असांजी बर्डेट रॉन्ग थी लिखाइजे त बर्डेट जी असांखे सही कराइणी आहे त चेंज कराइणी आहे असां हूअ बि असां हिते वयी करे कराए सघंदा आहियूं जंहिंजे लाइ असांखे राजकोट भागदौड़ करिणी पवंदी हुई हू भागदौड़ घटि थी करिणी पये ॾाढी नइमत थी कणी पये हुनखां पोइ असांखे घर जा दस्तावेज़ ठाहिराइणा आहिनि घर जे दस्तावेज़ ठाहिराइणा में पहिरों आवास ॾाखिलो खपे या हो खपे हू सभु असांखे हिक ई महिल चई था छॾनि पोइ असां हिक महिल हिक ॿिनि दफ़नि में असांजो कम थी थो वञे हिन लाइ घड़ी घड़ी हुन वटि बैंक में वञिणो नथो पए बैंकुनि जे ऑनलाइन ट्राजेक्शन जे लाइ बि ॾाढी सुठी आहे असां अमाउंट अ अमाउंट विझी करे स्कैन करे अमाउंट विझी डायरेक्ट असां पेमेंट करे सघंदा आहियूं